हैलो कौन प्रणाम प्रणाम बोलो कहाँ पर पॉकेट मारा मोबाइल का बस में उस बस में चेक नहीं किया था क्या कौन सा कम्पनी मोबाइल था वीवो उसका बॉक्स होगा ना तो उसका बॉक्स ए एम आई नंबर रहता है ठीक है ले करके मोबाइल का जो कागज़ तो जो तुम्हारे पास तो होगा ही उसको आवेदन देना होगा ठीक है उसका मोबाइल का बॉक्स लेकर आना उस पर एम आई नंबर रहता है और एक ठो आवेदन देगा थाना में वहाँ पर कम्पलेन करेगा उसके बाद कम्पलेन के बाद मोबाइल तुम्हारा खोजा जाएगा अभी कहाँ मतलब तुम कम्पलेन करना चाहता या नहीं करना चाहता लॉक कलवाना है नंबर लॉक करवाना है तो नंबर नंबर लॉक के लिए तो डायरेक्ट जो है सो नंबर तुरत मिल जाता है पहले कम्पनी में फोन करो ठीक है कौन सा कम्पनी का नंबर था मोबाइल भी लॉक हो जाएगा जब तुम ए एम आई नंबर लेकर आओगे तभी तो तुम्हारा मोबाइल लॉक होगा नहीं तो कैसे लॉक होगा बताओ पहले तो पहले सिम बंद करवाओ क्योंकि अभी का जो टाइम है वह बहुत ख़राब होता है क्या समझा पहले सिम बंद करवाओ और एम आई नंबर लेकर आओ या तो मोबाइल का जो बॉक्स है कागज़ जो लेते हो रसीद देता है ना वह है कि नहीं तुम्हारे पास है थाने पर तो टाइम सिर्फ़ क्षेत्र में भी जाना पड़ता है वैसे तुम अभी आ जाओ अभी है ही अब बग़ैर आवेदन के कैसे होगा कागज़ और आवेदन तो चाहिए ही चाहिए

ठीक है कोई दिक़्क़त नहीं तुम कब लेकर आएगा सो बोलो कल लेकर आएगा तो इतना परेशान जो करता है फ़ोन पर बात करता है फिर भी आवेदन लेकर नहीं आता है यदि तुम्हारा मोबाइल चोरी हुआ ही नहीं है कि हुआ है कंफ़र्म यहाँ लाएगा कागज़ तभी तो पता लगेगा हाँ तो जब कम्पेन कर रहा है तो यहाँ आकर ना कम्पलेन करेगा कि पहले सब प्रोसेस बता ही दिया तुम्हे आवेदन लिखवा करके लाओ किसी से नहीं तो यहीं पर आवेदन जो है सो लिखवा लेना किसी से और मोबाइल का कागज़ तुम अवश्य ही लेकर आना ठीक है ठीक है ठीक है रखो